मुंहिंजे लाइ वॾे में वॾी ट्रिप जेका आहे मां लोनावला में इमेजिका प्लेस ते घुमण वई हुयमि उहा मुंहिंजे लाइ ऐॾी वॾी एक्साइटेड ट्रिप हुई जिते हेॾा वॾा झूला लॻल आहिनि वॾा वॾा गार्डन आहिनि वॾियूं वॾियूं होटलूं आहिनि अंदर वॾा बुफ़ेस रखियल आहिनि तव्हां खे जेतिरी बि रोटी खाइणी हुजे बुफ़े जे पैकेज में तव्हां खाइ सघंदा आहियो वॾनि वॾनि झूलनि में तव्हां घुमी सघंदा आहियो वॉटर पार्क आहे वॉटर किंगडम आहे थंडर आहे थंडर वर्ल्ड आहे हुननि में घुमी करे मूंखे ॾाढो मज़ो आयो ऐं उन जे लाइ मुंहिंजे लाइ ऐॾी वॾी एक्साइटेड मूंखे मिली हुई ऐॾो सुठो फ़ील थियो ऐं ऐॾी सुठी रोटी मिली जो मां उहो घुमी करे ॾाढो ख़ुशि थियमि ऐं उहो मुंहिंजे लाइ ॾाढी वॾी एक्साइटेड ट्रिप हुई